السلام علیکم جی کیا میری بات تھیریٹر والوں سے ہو رہی ہے جی مجھے آپ کا تھریٹر اپنے ساتھی ساتھیوں کے لیے بک کرنی تھی جی ایونٹ ایونٹ کے لیے جی کھیل متعلق ہے تاریخ اور وقت کافی بتا دیں تو بہتر ہے جی جی اچھا اس ہفتے میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں جی جی بہتر ہے جی آسانی سے جی اس منتھ میں ٹکٹ نہیں ہو سکتی اگلے منتھ کی ٹکٹ مل جائے گی جی جی ہماری تمام ساتھی شامل ہو گئے جی جی جی آپ آرام سے چیک کر لیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اسی ڈیٹ میں اسی وقت میں بک کر دیجیے ٹھیک ہے شکریہ